चित्रां काडपाक आमी पयलीं इन एडवान्स एकच फ्रेम आमी सिलेक्ट करून तीच फ्रेम घेवन आमी तो शॉर्ट क्लिक करपाक शकता बट रील करतना किंवां व्हिडियो घेतना किंवां एक शॉर्ट घेतना आमकां सगळ्यो फ्रेम्सांचो विचार करून लायट खंयच्या तरेन ट्रॅव्हल जाता तें पळोवन किंवां दिशा पोवून किंवां आमी जो ऑब्जेक्टाचेर स्पॅसिफीक जो ऑब्जेक्ट आसा सब्जेक्ट आसा तेंचेर फॉकस करून आमी तो रील किंवां तो एक शॉर्ट कॅपचर करता तेका लागून लायट्स मागीर आनी कितें सायडीक आनी कितें डिस्टर्बंस येता नॉयझ येता हें सगळ्यांचो विचार करून आमकां तो शॉर्ट घेवचो पडटा सो चित्र काडप आनी रील करप किंवां एक शॉर्ट कॅपचर करप म्हणजे फोटो व्हिडियो काडप बारीकसो हितून खूब फरक आसा आनी हय म्हाका हेजे बद्दल खूब आवड आसा आनी हांव म्हज्या वांगड्यां बरोबर मेळोन रील किंवां शॉर्ट करपाक म्हाका खूब आवडटा